आं जाबाय फिसा मोनसे गामिनि जोहोलाव जोंनि गामिआव जे एसेबां जेबो हामा माबाफोरथ' जाया होनबाबो आं खनसे नुनो मोदोंमोन जे सासे मानसिया जे जुमाइ लोंनानै बाइकखौ खारहोदों आरो बे खारहोनाय समायावनो सासे गथ'आ जि लामायाव फैना होदोंमोन आरो बे गथ'आ जि माबादि खारगोन माबादि खारा जाबाय ओमफ्राय बेयावनो गोग्लैनानै बिनि जि आथिङा जि नांबाय आरो बे गथ'नि आथिङा जि बे समायावनो बायदोंमोन आरो बेखौ आरो गोग्लैदोंमोन बाइकआ आरो बेखौ नुनानै मानसिफोरा गामिनि मासिफोरा जि दुखुनांबाय आरो जि एम्बुलेन्स लिंहरबाय आरो बे बे गथ'खौ जे बाइक सलायदोंमोन आरो बेखौ एसे बुजायबाय बिखौ बिदि सलायनाङा इदि लोंनानै बिदि खारहोनाङा आरो जि एहा जि दायथ' दङ बिखौ दायो बेखौ फुल फिल खालामनांसिगोन जि गथ'खौ एक्सिडेन्ट खालामबाय बियो बेनि मोनसे कन्सिकयेन्स थायो आरो बिखौ फुल फिल खामनांगोन बिदि होन्नानै आरो आंनि गोसोआवबा आं पुलिसखौ लिंहरनानै बिखौ साननैसो जेलफोरावनो जोबनानै दोननांगौमोन